नमस्ते बाबू नमस्ते सर और

जी बोलिए आपको कैसा फ़ोटो चाहिए आपको बेश्ट से बेश्ट फोटू मिलेगा हमारे यहाँ जी आप उसकी टेंसन मत लीजिए जो बेस्ट से बेस्ट फ़ोटो आपको मिल जाएगी तो क्या क्या करवाना है मतलब शादी में मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोटो चाहिए कि और भी कुछ है अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग वग़ैरह सब कुछ चाहिए जी हमारे यहाँ सब कुछ उपलब्ध है सर आपको जो चाहिएगा वो मिल जाएगा अच्छी से अच्छी फ़ोटो हल्दी की वेडिंग प्लैनर हल्दी रिसेप्सन जो कुछ भी होता है सब कुछ हो जाएगा अच्छी तरह से जी बिल्कुल जी हो जाएग पैमेंट सर आपका हो जाएगा टोटली कम से कम पाँच हज़ार या सात हज़ार अरे पाँच हज़ार सात हज़ार बहुत मतलब ज़्यादा नहीं हैं सर हो जाएगा उतने में तो आप बताइए आप कितना देना चाहते हैं नहीं सर बहुत कम है नहीं छः हज़ार में करते हैं छः हज़ार फ़ोटोज़ का अलग चार्ज होता है वीडियोज़ का अलग होता है ना तो अरे चलिए छः हज़ार बहुत है मतलब ज़्यादा नहीं है उतना भी तो हो ही जाएगा कैमरा रहेगा वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा वह हाईड्रोलिंग वाला कैमरा रहेगा ना तो इस लगेगा उसमें लग जाएगा पैसा हमारे यहाँ पर भी तो वो जाएँगे रात भर वहाँ काम करेंगे तो अरे हाँ सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब कुछ अलग अलग रहेगा उसका टेंसन ना लो

अच्छी सब की फ़ोटो अच्छी से सब कुछ रहेगा चलिए पाँच हज़ार अरे टेंसन मत लीजिए सब कुछ हो जाएगा अच्छी तरह से

तो पाँच हज़ार पर डन पाँच हज़ार पर डन ओके ओके